میں نے چند دِن پہلے ایک اسماٹ فون لیا ہے جو کہ بہت لیٹیسٹ ماڈل ہے اب تک کا جو کہ گریٹمی کمپنی کی جانب سے ہے جس میں چھ جی بی ریم اور ایک سو اٹھائیس جی بی روم ہے جو کہ اب تک کا نیا موڈل ہے کمپنی کی جانب سے یہ فون میرے کام بہت جلد سے جلد کر دیتا ہے جو کہ چھوٹے کمپیوٹر کے جانب برابری کرتا ہے ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کے جانب یہ میرے کام کو پورا انجام کر دیتا ہے میں یہ اسماٹ سے بہت ہی خوش ہوں اور میں چاہوں گا کہ دوسرے لوگ جو نیا فون لینے والے ہیں یا لینے کے لیے سوچ رہے ہیں میں اُن کو یہی بولوں گا کہ میرے تجربے کار سے کہ یہ فون بہت اچھا ہے آپ پہلی پسند یہی رکھیے یہ فون کے لیے